بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈرائنگ کرنے کا دل نہ چاہے اور اس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں جیسے تھکن ذہنی دباؤ یا مصروفیات آپ کو اپنی طرف سے متوجہ کرنے کی تحریکیں مختلف طریقوں سے مل سکتی ہے جیسے حالات کا ماحول تبدیل کرنا نیا ماحول یا مناظر دیکھنے سے تاریخ مل سکتی ہے موٹیویشنل مواد دیکھنا مختلف آرٹسٹ کے کام دیکھنا یا ان کے انٹرویوز سننے سے حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے چھوٹے ہدف مقرر کرنا بڑے بڑے منصوبوں کی بجائے چھوٹے چھوٹے ہدف مقرر کرنے سے کام آسان محسوس ہوتا ہے روز مرہ کے معلومات میں دوسرے کاموں اور ڈرائنگ کے لیے وقت نکالنے کے لیے ہم کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے دن کے آغاز میں اپنے کاموں کی فہرست